हाँ नमस्ते बताइए हाँ हाँ है बहुत बड़ी दुकान है हमारी क्या क्या चाहिए हाँ हाँ सब मिल जाएगा कितना कितना चाहिए कितना चाहिए

हाँ मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा हाँ एकदम ताज़ा एकदम खेत से है नहीं नहीं एकदम हमारे यहाँ एकदम हमारे यहाँ खेत से ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आती है हाँ हाँ मिल जाएगा आलू है पचास रुपये प्याज तीस हाँ हाँ मिल जाएगा डिस्काउंट पाँच पर्सेन्ट कितना दस पर्सेन्ट कर देंगे आपके घर शादी है मेरी दुकान हरवंशपुर में में है पंद्रह मिनट आप कहाँ से हैं अच्छा आप जब चाहें हाँ एकदम ताज़ी हाँ मेरी बहुत बड़ी दुकान है एकदम ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ मिलेंगी आपको

नहीं नहीं नहीं ऐसी शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा हाँ कब तक आएँगी हाँ ठीक है ठीक नमस्ते